आंनि सोमोन्दैथ' आं बेखौ बुंनोबो लुबैखायो मालाबा मालाबा आं बे बुस्तुखौ आं एसे बुंनायबो जायो लोगोफोरजों ओरैनो जिरायलायनानै रायलायनायफ्राव बेखौ जोङो सावरायनाय जायो गावनि जिबनाव मा मोनबोदों मा जाबोआखै आङो सुबाइझार गामिनिनो एकसुलि जोंनि गामिखौ हल्तु सुबाइझार होनो बेयाव जोंहा ओरैनो गामिया बियाल्लिस न'खरसो जाबायदा सिगाङाव एफाबां मानि गैयामोन थ्रिस न'खरसोल'मोन दा बारायै बारायै बैनि फिसा बिनि फिसा संसार जानाया एरबाय बिदा फंबाइ एरबाय बेखिनि जानानै जोंहा गामियावदा बेबायदि जाबाय आरोखि दा बे बेलायाव आंनि बेक्तिगत' आंहा एसे बुंनो लुबैनाय दङ आरो बे जिनिसा जाहैबायमा आंनि जिबना जोङो बिदा फंबाइ आंनि बिदा फंबाइआ जाहैबाय साथाम आंनि देरसिन सासे आंनि दुइसिन सासे आं गेजेर जायो बिब' सानै दं सानै सानैआव सानैबो हाबा जाबाय सासेआ बावाखै बोसोरसेसो जाबाय बियो रुंसारि जालांबाय अबथिरा जालांबाय आरो बेथ' जाखानांगौ जाहैबाय उपायथ' गैला बे बेथ' मोनसे लिलासो जाहैबाय फैनांगौ थांनांगौ दा बेखिनि आरोखि ओमफ्राय आंनि जिबन लाइफ आव खस्त'आनो मोना नङा मोनदों आङो एसे माने गामियाव मोसौ फालोबो लायोमोनथ' मोसौबो गुमबोनाय जादों एसे बिफानि बिफाजों सहाय होबोनाय जादों जों हायाबा बिदाबो फंबायबो रायजोनि फालोआव ओंखारफानानै गुमनानै होफायोमोन लावखारजों लावखार सासे दंमोन दा बे लावखारजों सहाय होफानानै न'खराव फाला गोलैबा गुमफायोमोन आरो जोङो बिदिनो मोसौ गुमनायावबो खुब बिदा फंबाइजोंबो जोंहा बेराद मोजां सोमोन्दो दंमोन दाबो दङ बिदा फंबाइजों जोंहा सोमोनदोआ बे जिनिसखौ आंल' बुंनाय नङा बा गामिनि मानसियाबो मिथिखागौ आरो गामियावबो जोङो बिदिनो बहुद मोजां मिलिनानै थायो सोरांबानो आदा आगै आरो रावबो बे बिदि हें जेंनि बाथ्राबो फैखाया आङो बिदिनो फरायनायाथ' आङो गामिनिनो बे एलपि स्कुल हलतुगाव दुइस' सारि नं हलतुगाव एलपि स्कुल आवनो आं फरायदों बिनिफ्राय पास जानानै गौरां स्कुल आव आङो गौरां हाइ स्कुल आव फरायहैदों आङो बारा फरायजोबनो हायासै थाखा फैसानि बिफायाबो जोंना जेनोबा न'खराबो गरिब दा बिफानिथ' बाथ्रा नंला बियो न'खरानो गरिब जाहैबाय गथ'फ्राबो बुरजा गासिखौबो समानै नायनो हायाखिसै दा बेखिनि कारनाव आंङो बारा मोजां फरायनायखौ लाबोनो ओरैनोथ' आङो टेन सिमाव ओरैनो फेल जानाय रेकर्ड गैया मेट्रिक आव नोंगौ खनसे ना बिसिबांबा फेल जादों आङो बेयो नंगौ खारन माखासे खोथा थाबाय बे खारनाव बे बेफोराव जानांबाय आरो दा आङो बिदिनो खेला हाइ स्कुल आव फरायनायाव आङो दस्रा बिबान मोनाखै ओरैनो नाइन आव फरायनायाव आङो कालसार सेक्रेटारि बेखौ होदों आङो बेखौबो सालायनो मोनदों आरो बे बुस्तुखौ बोसोरसे सालायनो मोनदों खुब मोजां मोनदां बेखौ सालायनानै थारमाने बहुद जिनिसा जोङो बेयाव मिनथिनो मोनदों आरोखि आङो आंनि जिबनाव जे बेबायदि बिबानाव मावब्ला बे जिनिसखौबो मिथियो बेबायदि मोनसे सोमोन्दो जायो फोरोंगिरिफोरजोंबो बे जिनिसा आं खुब मोजां मोनथारदों आरो बेखौ आङो ओरैनो खेलाखौ गेलेनाया गेलेयोमोन फुटबल खौ बहुद मोजां मोनो आङो गामियावबो दाबो आङो खेला दुला जाबा गेलेयो गेलेनायखौ नायो दाथ' गेलेनायनि आंहा बेबायदि अबसता गैला थारमाने ओरैनो आमतिसुवा जायोबा एसे गेलेनायफोरखौ नायो गेलेफायो बहुद फुरथि खालायो जोङो बेबायदि बोथोर फैयोब्ला आंनि जिबन लाइफ आवथ' आङो बे फरायनानै दा मोजां सासे मानसिखौनो जानाय बायदि मोनासै दा अब्लाबो आङो जिउआव माबा मोनसे मावनानै थांनानै थानांगौ बे जिनिसखौ आङो सानबाय थायो आरो दाबो सानो दा आङो बेखौनो माबा मोनसे जिनिसखौ गायसननानै लानो खुब सारि फास बोसोरनि गेजेराव गायसनथारनानै माबा मोनसे थांनानै थानायनि अबस्ताखौ आङो मावनानै लानो सानदों आरो दा बे जिनिसखौ आङो सानगासिनो दङ दा आरो मावगासिनोबो दं लासै लासै बेबायदि आरो ओरैनो न'खराव जोंहा बिदायाबो खेतियग फंबाइया बाहेरायाव थायो बेबो फेमेलि बेहा गथ' दङ दा जोङो बिदा फंबाइ सानैबो मेरिज आ माने हाबा लानाया जोङो एसे उन लादोंथ' जोङो बिदा फंबाइ सानैबो बिदायाबो गथ' गैथ'आ आंनावबो गथ' गैथ'आ बे आरो ओमफ्राय दा बिदिनो बिदिनो सोलिथ'यो आरो जों गायो फुयो ओरैनो थाइसे थाइनै बिदिनो बायदिसिना बिदिनो फानलु फानलाजों सोलियो आरो खुब मोजां सोलियो आरोखि बिदिनो थोनायखिनिखौथ' बहा मानसि जिबनाव मोनजोबनो थोनाय जायखौ मोनो बेखौनो थोदों बादि खालामनानै जों सोलिगासिनो दं आरो दा बिदिनो मालायनाव एसे एनै नांगौबा लाथ'आ नङा लानाङो बेबो सैथो खोथा बेखौबो आं बुंनानै लाखायो बेयाव आरो बेयावलाय मानो नंथारैखौ बुंनो नोंगौ लाथ'नायबो बेबायदि दङ बेफोरावबो माखासे बुस्तुआ एसे गोदोनानै थादों आरोखि आंनि जिबन लाइफ आ दा बे जिनिसखौ आङो लासै लासैनो मालायनो सुख'नांगौखौबो सुख'बोगासिनो दं आरो सुख'लांबाय थागोन दा माथो खालामनो बिदिजोंबो सोलिनांगौ जाखायो जिबनाव जाथारबायब्ला जेखौबोथ' गारनानै सोलिलांनो नाजानायाबो बबेखौबा दोनथ' जायै बुस्तुखौ दोनथ'नानै सोलिनायाबोथ' बारा मोजां जानाय नङा खोमा सानो आरोखि आंनि बेक्तिगथ' सानाय जालायबाय आरो बियो दा जिबन लाइफ आव आङो बिदिनो लोगोफोरजों बहुत मोजां मोनो आङो लोगोफोरजों बिदिनो जिरायनानै एखनब्ला आङो इन्टारेस्टिं बो रायलायो जाय इन्टारेस्टिं बो खालामलायो आरो जोङो बे बायदिनो इन्टारेस्टिं रायलायो इन्टारेस्टिं रायलायनो मोजां मोनखायो आं इसे बिदिनो दाबो आङो जेनेबा दा जोङो मोनसे जायगायाव ज' फैदोंनै मोनसे जायगायाव ज' फैनायाव बे आंनो मैयाहाय बुंदों आरो मैया जिरायनायाव जे ओरैबादि ओरैबादि मोनसे खामानि दंलै बेयाव थांनांसिगोन जोङो होननानै जों बे खामानियाव जोङो ज' फैदों आरो दा बेखिनि बेखौबो जोङो इन्टारेस्टिं रायलायबोलाय लायदों आरो जिबन लाइफ आव आं एसे फुरति खालामनायखौ मोजां मोनो आरो ओरैनो आङोथ' बिदिनो बोसोराव खनसे बिदिनो लोगोफोरजों फुरति खालामो पिकनिक थिगिनिबो जायो लोगोफोरजों जिबनखौथ' आङो आंनि जिबन लाइफ खौ माने बारा मोजां मोनासै नालाय बेखौ आंहा बुंनो मोनथाय दंनालाय गावनि जिबन लाइफ खौ आं बेखौ बुंनानै लादों आरोखि थारमाने आं बारा मोजां जाबोनायबादि मोनासै आङो खुब मोजांखौनो सिन्था खालामबोदोंमोन दा समजों लोगोसे आङो बोथोरजों लोगोसे फरायनायाबो खाब जाबोआखिसै दा बेखिनि बुस्तुखौ आङो हथात बिदि थाखा फैसानि खेथ्रआवनो थाखा फैसानि गोदोसोनायावनो फरायनायखौबो नागारनानै थानांबाय दा आफाजों सहाय होनांबाय आफाया गायो फुयो खुब बिबो बोराइ जालांबाय दा दिनैनि समावजों जुदि बे बोराइ जालांनाय देरखानायफोरखौ मावनानै जाहोनांगौनि समाबोथ' बेखौ थिना नालाय बेखायनो जोङो बेखौ खोब सहाय होफादों बिदा फंबाइबो दा जोङो ज' गैलिया आरो जोङो आलादा आलादा जुदा जालायबाय आरो बेबायदि जुदा जालायनानै दा सासेया बायहेरायाव थायो जों बिदा फंबाइ सानै बे हायाबो बारा गैखाया जोंहा अब्यसे बे हाया बारा गैया खुब दंथारो बिगासे देर बिगा देर बिगा जायो बिथाया ओमफ्राय बाहेरायाव दं बिदिनो दुइ बिगा बेयो मालायनावसो लानानै आदि पानि गायखानाय जाखायो आरो बेखौ जोङो एसे एसे रानदों दा बे सैथो खोथा जोङो बिब'आ जोंजोंनो दंफायो खाथियाव बिब'नो जों बेखौ आफाया बावाखै थैनाया दुइ माससोल' जादों बे थैनायनि सिगां आफाया बुंनायखाय आफायाबो जोंना बिमायाबो आइयाबो बुंनायखाय जों बिब'नो एसे हगारनानै होनाय जादों आरो दा आंनि जिबन लाइपआव बेखौ आङो खुब मोजांबो मोन्दों बेखिनि बुस्तुखौ नुनानै जे बिमा बिफानि बेबायदि अननाय माया किन्तु जोंखौबो बिदिनो अनबोदों बेबायदि माया ममताखौ आं बिमा बिफाखौ दिनैसिम गाज्रिबो होनफेरा आरो गाज्रिबो होननायबो नङा दा बेखिनि जिनिसखौ मोन्दों आरोखि आंनि जिबनाव बेबायदि मोननाय जादों